हमरा इलाकामे चिड़ै चुनमुनी बहुत सारा चिड़ै हइ अबैए सब चिड़ै जइसे चिड़ै हो गेल कोयल हो गेल कबूतर हो गेल कौआ हो गेल मने कि बहुत सारा चिड़ै हइ जिसका नाम भी हइ आओर आओर देखैमे अच्छा लगैए चिड़ै कौआ कौआ मने सुबहमे चारि बजे पाँच बजेसँ रोज सुबह बोल बोलै लगैए कौआ बोलते ही हमसब उठि जाइए ताहिलए हम कौआके कौआ बहुत अच्छा बोलैए बोलैए आओर कोइ कोइ कोइ कोइ दिन अइसन कौआ बात बोलैए कि सच हो जाइए मतलब पुछली जे कौआ कोन अबैए इएहसब पुछली कौआसँ कौआसँ बात भी करै छी आओर जइसे कि मोर मुर्गा हो गेलै तऽ भोरमे चारि बजे कुकड़ू कूँ बोलै लगैए तऽ ओहो चिड़ै चिड़ै बहुत अच्छा हइ मुर्गा भी ठीके समयपर बोलैए अच्छा लगैए चिड़ैके एहि हमरा इलाकामे बहुत अच्छा हइ बहुत रङ्गके चिड़ैसब हइ उड़ैए